सुबुङारि मोखांजों मोखां मोजांसिन मोनो मानो होनोब्ला सुबुङारि मोखांजों मोखाङा साबसिन जायो इन्टारनेटाबो मोजां खिन्थु इन्टारनेट इन्टारनेटआवहाय मबेबा मबेबा बिथिंफोरा थगायनाय एबा ओरैनो फोसावद्लानाय जायो बिनिखायनो आं इन्टारनेटआवहाय अबेबा अबेबा बिथिंफोरखौ मोजां मोना बिनिखायनो आं सुबुंजों सुबुं मोखांजों मोखांखौ साबसिन मोनो मानो होनोब्ला बेवहाय थगायनाय आरो मा फोलानाय गैया इन्टारनेटआवहाय थगायलायनाय आरो बांसिनानो थगायनाय जायो